اگر کوئی میرے پینٹنگ میں کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اس کو بالکل سننا پسند نہیں کرتا ہوں کیوں کہ وہ میری ایک اپنی نیجی رائے ہے میری ایک نیجی رائے ہے میں کسی پے اس کو تھوپ نہیں رہا ہوں وہ میرا ایک اپنا مقصد ہے اس کو بنانے کا میں کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں مجھے کسی کے بارے میں کیا پینٹںگ بنانی ہے میں نے یہ پینٹنگ اس لیے نہیں بنائی ہے تو میں اس لیے اسے سرے سے خارج کر دیتا ہوں اور اس کو بہتر اور ان کو سن کے ایک نئی پینٹںگ بنا دیتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتی ہے اور میں ان کو پھر اس کو فری میں بھی دے دیتا ہوں تا کہ انہیں احساس ہو کہ بھائی جو انہوں نے مجھے اپنی رائے دی میں نے ان کی رائے پہ عمل کرا